ہماری زندگی میں جب سے ایل پی جی گیس كا جو یوز ہوا ہے كافی ہماری زندگی كو بہت ہی آسان بنا دیا ہے جب ہم كھانا بناتے ہیں كھانا پكاتے وقت ہمیں جو ایک جو ہمیں بہت جو ایزی جو ہوتا آسانی ہوتی ہے كوئی بھی ایسی مشكلات كا سامنا نہیں كرنا پڑتا ہے جب كہ ہمیں جو مشكلات كا سامنا ہمیں لكڑی سے كھانا بناتے وقت كرنا پڑتا تھا كیوںكہ جب ہم لكڑی سے كھانا بناتے تھے تو اس سے كیا تھا كہ اس سے دھواں جو نكلتا تھا اور جس سے کہ ہمیں دھواں دھویں سے پریشانی ہوتی تھی گرمی لگتی تھی تو اس وقت بہت زیادہ پریشانی ہوتی تھی لكڑی سے كھانا بناتے وقت لیكن اب ایل پی جی كا یوز ہوتا ہے تو اس سے كیا ہے اس سے جو ہماری زندگی میں بہت آسانی ہو چكی ہے كھانا جو بنتا ہے كھانا بہت ہی چند لمحوں میں كھانا بن كے تیار بھی ہو جاتا ہے اور جو پہلے جو پریشانی تھی دھویں كی وہ بھی بالكل نہیں ہوتی ہے اور گرمی بھی نہیں لگتی ہے تو اس لیے لكڑی سے بیٹ لكڑی سے تو ایل پی جی ہی بہتر ہے كھانا بنانے كے لیے